हमें पानी का ऐज़ करना है तो वह हमें सुबह उठते हैं तो पहले हम मुँह धोने के लिए पानी चाहता है फिर मुँह धोने के फिर हम बच्चे को उठाते हैं तो उसे ब्रश कराते हैं तभी पानी जाता है फिर नहाने के लिए फिर खाना बनाने के लिए पानी लाते हैं फिर बर्तन धोने के लिए लाते हैं पानी फिर हम लगाएँ पेड़ पौधे पेड़ पौधे लगाए हैं तो फिर उसके लिए हमें चाहिए पेड़ पौधे लगाएँ तो उसमें पानी सींचने के लिए चाहिए और और सींचने के लिए चाहिए और नहाने के चाहे वो बूढ़ी दादी हैं तो उसे गाय हैं तो गाय को उसे हम नहलाएँगे और धोएँगे नहलाएँगे और उसे बार बार पानी पिलाएँगे पानी पिलाने पिलाने के लिए चाहिए लाना मम्मी के लिए चाहिए फिर उसके बाद में हम पेड़ अमरूद के पेड़ लगाएँगे लगाने में फिर उसे हम फिर उसे लगाते हैं तभी भी पानी चाहिए उसे सींचने के लिए पानी चाहिए फिर सींचते हैं सींचने के बाद में फिर हम सुबह उठते हैं नहाने के यानी पानी फिर हम रहते हैं तो मुँह धोने के लिए नहाने के लिए कपड़ा धोने के लिए चाहिए खाना बनाने के लिए चाहिए फिर बनाने के लिए चाहिए फिर उसी के बाद में फिर हम गाय को पानी पिलाते हैं फिर उसे धोते हैं फिर बर्तन धोते हैं फिर हम धोने के लिए भी पानी चाहते हैं मुझे फिर मुझे चाहते हैं तो खेत में जब गेंहू बोते हैं तो फिर उसे सिंचाई करने के लिए चाहिए गेंहू होते हैं सरसों होते हैं ये तमाम सी चीज़ बोते हैं तो उसमें सिंचाई तो करनी पड़ती है ना फिर हम कुल्ले खाने पीने और हर एक चीज़ करते हैं नहाने के लिए हाथ मुँह धोइए फिर गाय को नहवा लेने के लिए दो बाल्टी चाहिए तीन बाल्टी चाहिए यानी हर सुबह पानी का व्यवस्था करना ही करना पड़ता है फिर उसे फिर उसे फिर लाते हैं लेट्रिंग लेट्रिंग जाते हैं तो फिर उसमें पानी देते हैं फिर यूज़ करते है यानी हर एक चीज़ में यूज़ करना पड़ता है